म्हजो एक फेवरेट फोटो आसा तो हांवें मनाली गेल्ले कडेन तिंगा बर्न फायरांत हांवें उबो रावन फोटो काडलो म्हजो डांस विडियो काडलो आमी सगलीं सर्कल करून राउंड राउंड करून सगलीं नाचतालीं खेळटालीं ते सगले विडियो ते मुगे फेवरेट म्हुगे एक मेमोरी ती कशी उरल्या म्हज्या मनांत